मुझको सिलाई बहुत पसंद है कपड़ा सिल के पहनना हमको बहुत पसंद है हाथ में कप् हाथ से कपड़ा सिलने में ये फ़ायदा है ये जैसे चाहे वैसा डिज़ाइन बना लेते हैं किसी से कहेंगे वो इतना बनाता नहीं है डिज़ाइन हमको अपना सिलते भी हैं किसी और का भी सिल देते हैं उससे पैसा मिल जाता है जिससे हमको बहुत काम आता है कपड़े सिलने में घर में एक ये फ़ायदा है कि आपका कपड़ा बच्चे से सिलाता उसमें कपड़ा बच जाता है जिसे आप अपने बच्चों का भी कुछ बना लेंगे बाहर देंगे तो वो लोग कपड़ा खराब भी कर देते हैं पैसा भी ज़्यादा लेते हैं आज आज कल तो कपड़े का हर चीज़ अच्छा कटिंग मोबाइल से यूट्यूब से निकाल के अपना घर बैठे ही कर लेते हैं घर में सिलते हुए किसी और को बताते हैं वो आता है सिलाता है पैसा भी दे देता है उससे बहुत मदद मिलती है बच्चों का एक अच्छा अच्छा फ्रॉक बना लेते हैं मोबाइल से देखकर अपना सूट सिलते हैं सिल सिल के अच्छे तरह पहनते हैं दूसरों का भी दूसरा हमसे कहता है उसका भी बना देते हैं उसको भी पसंद आता है तो वो और सिलाता है जिससे पैसा मिलता है कस्टमर भी बढ़ जाते हैं मार्केट में जितना एक हजार का कपड़ा मिलेगा उतने में घर में कम से कम में बन जाएगा कपड़ा ले आके कटिंग करके मोबाइल से डिज़ाइन बना के सिल के पहनते हैं यूट्यूब कि मोबाइल से आज कल मोबाइल यूट्यूब पे तो खुद ही एक से एक डिज़ाइन आता है पूरी कटिंग भी उसपे बता देते हैं आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी किसी से पूछना नहीं है यूट्यूब खोल के सामने रखकर कटिंग कर लो सिलकर पहन लो अच्छा लगेगा और बच्चों का भी एक से एक बना लेते हैं गर्मी आ गई है अब कॉटन का कपड़ा लेना है कपड़ा लेकर कॉटन का सिल के घर में पहन लेते हैं इससे पैसे की बचत होगी आपका कपड़ा भी अच्छा हो जाएगा दूसरों का भी सिल देते हैं उसको भी पसंद आता है वो दूसरों को बता देता इससे ज़्यादा ग्राहक आ जाते हैं तो घर में भी हमको भी मदद मिल जाती है हमको बहुत अच्छा लगता है सिलाई करना सिलाई बुनाई हुई पैसा घर में बहुत मदद मिल जाती है सिलाई करने से औरतों को घर में सिलाई करने से कितना फ़ायदा होता है कितने घर में उसको काम देता है हर चीज़ अपना शौक भी पूरा कर लेती हैं किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है किसी से मांगेगा वो देगा नहीं देगा घर बैठे मेहनत करेंगे उससे पैसा मिलेगा अपने बच्चों को भी पहनाएँगे अपने अपने घर के हसबेन्ड भी खुश हो जाएँगे कि चलिए कुछ तो कर रही हैं घर बैठे फालतू यहाँ वहाँ जाएँगे इससे अच्छा घर बैठे यही सब काम करें और अच्छा भी लगता है टाइम पास होता है सारा घर का काम करके जो टाइम एक दो घंटा मिलता है उससे सिलाई कर लेते हैं उसमें हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी बना लेते हैं उसमें हम हमारा मन भी लगता है हमको बहुत खुशी कोई पूछता है तो हम बताते हैं कि ये हमने सिला है तो वो बहुत खुश हो जाता है कि इनको आता है सिलने वो भी हमसे सिलवा लेते हैं इससे हमको भी खुशी मिलती है कि चलिए हमको कुछ तो आ रहा है अब बच्चे भी बाहर से कहते हैं मम्मी ये बना दो तो बच्चों का भी बना देते हैं बच्चे भी अच्छे से पहन के जाते हैं बाहर ड्रेस ओरेस सिलना रहता है इस्कूल का सब घर बैठे ही हो जाता है